जगह खरीदय छियै गे तकरामे अतेक पैसा लगय छै कोर्ट जाइ छियै लोक जाइ छै जमीन खरीद नहि पाबि सकय छै हमर बेटा पैसा भेजय छै गे जगी जगह अथी छै से जगह कीन नहि पाबय छै गे अते महग जगह छै गे देखय छियै कोर्टमे लोक दोड़बैत रहय छै छै गे की कयलक केओ अथी कयने रहल कोइ दुश्मनीसँ जगह नहि लिअ देलक नहि अथी करऽ देलक गे अपन व्यवस्था करैत रहल गे ओहीमे तरद्दुतमे पड़ल रहलहुँ गे दू महिना तीन महिना बैठल रहल उठि गेल से घरवला आर गे रहल गे जमीन अत्ते तरद्दुत से खरीद नहि पाबय छियै गे कोनो नहि पाबय छियै जगहमे अपन केस मुकदमा लड़ैत रहलहुँ अथी करैत रहलहुँ लेकिन जगह हासिल नहि होइ छै गे अथी कमबैत रहल गे रहल गे पैसा कमबैत रहल गे अपन चलि गेल कोर्ट फेन आयल फेन जगह पाबि नहि सकय छै तते जगह महगा छै से तहुमे लफड़ा लगल दुश्मनी कयने रहल गे पाबि नहि पायलहु गे पाबलहुँ गे अते दुश्मनी करैत रहल दुश्मनीसँ लोक जगह नहि लिअ देलक गे लेबौ कयलहुँ तऽ लोक भए गेल दुश्मनीसँ अपन लड़ैत गेल कोर्ट गेल गे लफड़ा लगाय देलक आइ ई कयलक काल्हि उ कयलक गे अपन रहल जगह सकल गे सएह सब घरवला अर अपन कयलक फेन कखनो दुश्मनी कयने रहल लोक दुश्मनियेसँ जगह लिइए लै नहि देलक अते जगह छै गे जगह पाइमे जितना जगह नहि छै तितना केस मुकिदमामे टाका पैसा लागि जाइ छै गे तरद्दुत भए जाइ छै गे बेटा सब आब दिल्ली आब चलि गेल कमबय लए चलि गेल अथी कयने रहल गे छै गे जगह लेलक नहि गे कयलक गे नहि सबकिछु पैसा लेलक गे केस मुकदमा लड़ैत रहल केस लड़ैत रहल गे लेकिन जगह हुअ नहि पाबऽ दै छै गे अथी कयने रहय छै